गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिसिटी कस्टमर केयर मूंखे लास्ट महीने जो बिजली जो बिल ग़लिती सां न मिलियो आहे शायदि असांजो दर बंद हुओ त इअं ई फिटी करे विया हूंदा जे को हवा में उॾामी करे किथे गुम थी वियो आहे त महिरबानी करे मूंखे मुंहिंजी इहा गुज़ारिश आहे त करंट महीने जो चालू महीने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हुनजी डुप्लीकेट क कापी मुंहिंजे ईमेल रजिस्टर्ड जे का ईमेल आई डी आहे हुनते तव्हां मोकिले सघंदा